السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکات ہ کیا میں بجلی واٹ کی کسٹمر سروس سے بات کر رہی ہوں جی سر میں نے کرریب تین دن پہلے ایک ای میل کی امید کی تھی بتائی بتایا گیا تھا کہ مجھے میرے ایک بجلی ای کنیکشن کے بارے میں میل آئے گا لیک ان اب تک کوئی میل نہیں آیا جی جی ہاں میرے پاس آوییدن سنکھیا ہے سیون ٹو فائیو زیرو سکس فائیو ون سکس سیون ٹرپل زیرو ٹرپل زیرو ٹو ون جی شکریہ جی میں نے امبلپ اور میسج دونوں جگہ چیک کیا ہے لیکن میل کہیں نہیں آیا جی کیا وہ مجھے ای میل پھر سے بھیج سکتے ہیں کیا مجھے دوبارہ سارے جانکاری دینی ہوگی اگر مجھے آج بھی میل نہ ملا تو کیا میں آفس جا کر جانکاری لے سکتی ہوں جی جی کیا وہ مجھے ای میل پھر سے بھیج سکتے ہیں کیا مجھے دوبارہ ساری جانکاری مل سکتی ہے اگر مجھے آج بھی ای میل نہیں ملا تو کیا میں دوبارہ جا کر آفس جانکاری لے سکتی ہوں جی جی جی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ اور آپ نے مجھے میری مدد کی